राजनीतिक व्यवस्था अंतराष्ट्रीय मुद्दनि खे घणी तरीक़नि सां ई निपटाइण जो उपयोग कंदी आहिनि जंहिं में कुझु महत्वपूर्ण तरीक़ा आहिनि पहिरों कूटनीति ॿियो आर्थिक सहयोग टियों सेन्य सहयोग और चौथों मानव अधिकार और शांति त कूटनीति में ईंदो आहे राजनिक संबंध और कूटनीतिक बातचीत जंहिं में कि ॻाल्हाए करे समुझोतो कयो वेंदो आहे हुन खां पोइ ईंदो आहे अंतराष्ट्रीय संगठननि जी भाॻीदारी जंहिं में संयुक्त राष्ट्र विश्वव्यापार संगठन आदि भाॻीदारी कंदा आहिनि वरी ईंदो आहे आर्थिक सहयोग हुन में वापार समुझोता देशनि जे विच में वापार जो समुझोतो थींदो आहे और उन्हनि खे निवेश वग़ैरह करण जे लाइ आर्थिक विकास खे बढ़ावो ॾिबो आहे और आर्थिक सहायता ईंदी आहे हुन में देशनि खे आर्थिक सहायता प्रदान करे उन्हनि जो आर्थिक विकास में मदद कबो आहे पोइ वरी ईंदो आहे सैन्य सहयोग जंहिं में सैन समुझोता यानि देशनि जे विच में समुझोता करण जे लाइ सहयोग बढ़ाईंदा आहिनि हुन खां पोइ सैन्य अभ्यास यानि देशनि जे विच में सैन्य अभ्यास करे सैन्य क्षमता खे बढ़ावो ॾिबो आहे पोइ वरी ईंदी आहे सैन्य सहायता बढ़ावो ॾेई करे उन्हनि खे सहायता करे और विकास में मदद कंदा आहिनि वरी मानव अधिकार और शांति में ईंदो आहे मानव अधिकार समुझोता देशनि जे विच में मानव अधिकार समुझोतो करे मानव अधिकार जी रक्षा कंदा आहिनि और देशनि जे विच में शांति जो समुझोतो करे शांति खे बढ़ावो ॾींदा आहिनि और हुन खां पोइ इअं ई सहायता उन्हनि खे प्रदान करे विकास में मदद कंदा आहिनि